नमस्ते नमस्ते अंजी अंजी एह् बाद च लैनी बारहमीं दे बाद च लैनी कॉलेज़ लैनी ऐ आं आं उऐ यरो मार्कशीट मार्कशीटां होइयां जियां डेमोसाईल चला दे ते इयै ते आधार कार्ड बगैरा इयै चीज़ां लग्गनियां होर में हें इयै लग्गनियां होर ते फोटो बी लेई लैयो अपने ते होर केह्ड़ा आधार कार्ड होई गेआ ते डेमोसाईल होइया अपना अज्जकल तुसेंगी पता गै अज्जकल बड़े सारे सर्टीफिकेट बंद करी ओड़े अज्जकल इयै चला दे मार्कशीटां हियां टवेल्थ दियां ते एग्ज़ाम देना ते बस आइया नंबर थुआढ़ा

चलो पैह्लें मार्कशीटां पैह्लें ते ओह् प्रूफ दिक्खदे ना पैह्लें की आं भई तां गै एंट्री दिंदे ना इयां थोह्ड़े करदे पैह्लें एंट्री ऐ आं आं आं आहो आहो इयै आक्खदे जेल्लै पेपर देने गी जाना नी ते उसी आक्खना फोटो रक्खना गै रक्खना अपने कन्नै ओरिज़नल आं आं इयै लग्गना आधार कार्ड ते लैनां जरूर इयै लैनां इंया पेपरै ई बौह्न निं दिंदे न ठीक ऐ खरी खरी कोई निं कोई निं एह् किन्ना होया तां बी